ओरैनोथ' लोमजानाय साजानाय बिदि जायोब्ला आजिखालि बांसिन हसपिटेलाव थांङो हसपिटेलनिफ्राइ मुलि बिदि जानाय जाखायो आरो बेयावहाय जेबो बिदिनो मिरामिस बेफोबादि होनायानो जाखायो आरो नङाबा ओंखाम गोजा ओंखाम मायदि होनाय मानाय बेबायदियानो बांसिन जायो मानो होनोब्ला लोमजाब्लाथ' ओंख्रि मोनजाया माखासे खाजाफोरबो मोनजाया सायनांगौ बहुत जायो आरो ओरैनो नर्मेल बिदि जायोब्ला खालि माखासे बिदिनो जामुंफोर बेफोरो ओरै मानि मुनि बेफोरखौ होयो एव एवनानै होयो मायो आरो आरो जेब्ला मानसिया दुरबल जाथारो गगा मोननाय लोमजानाय बेबादि जायोब्ला दाव गोरलै बेबादिजोंहाय जारि बिदि बिदै फुदुंनानै होयो खिनथु बेफोरखौनो बिदिनो खालामनानै होयो आरो ओमफ्राय आजिखालिथ' इमानबो बिदि बारा लोमजाबाबो हसपिटेलाव थाहैनाय हसपिटेलाइस जानाय बेफोरनोसै आरो हसपिटेलनि मुलि बेफोरजोंनो गानाय बिदि जाखासै आरो थ' बेवहाय बेबादि जेबो इमानबो बेबादि माबा मा होनोमोनलाय जामुं होनाय मानाय माखासे ओंख्रिफोर संनाय मानाय बेफोरखौहाइ इमानबो बिदि होआ आरो आरो माखासे बिदि जायोबा गरम गरम सिखारनाय मानाय बिदि बायदि माबा मोनसे माबा बिदिनो माखासे बिदि जायोबा बरमफोर होनाय मानाय माखासे हारबोल मेडिसिन जेखौ जों बुङोना बेबादिनो बेफोरखौहाइ एसे एनै खांनानै मानानैहाय बेबादि होयो गामिफ्रावहाय बेफोरखौ मोनो आरो बेबादिनो बेबादिनोसै